اترپردیش سمیت پورے بھارت میں ذرائع ابلاغ کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قوانین اور ضوابط نافذ ہیں یہ قوانین صحافیوں میڈیا اداروں اور عام شہریوں کے حقوق و فرائض کو متوازن رکھ رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہاں کچھ اہم قوانین اور ضوابط کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آزادی اظہار رائے بدنامی راز داری اور تحفظ سے متعلق ہیں آزادی اظہار رائے بھارتی آئ ین کا آرٹیکل نائنٹین ون اے ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے جو ذرائع ابلاغ کی آزادی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے تاہم اسی آرٹیکل کے تحت حکومت کو اس آزادی پر کچھ معقول پابندیاں عائد کرنے کا حق بھی حاصل ہے یہ پابندیاں بھارت کی سالمیت ریاست کی سلامتی عوامی نظم و نسق شائستگی اور اخلاقیات کے تحفظ اور عدالت کے توہین جیسے موضوعات پر لاگو ہوتی ہے بد نامی بد نامی کے حوالے سے بھارتی قانون میں دو طرح کے مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں دیوانی بد نامی اور فوج داری بد نامی دیوانی بد نامی کے مقدمات میں متاثر شخص ہرجانے کا مطالبہ کرتا ہے جب کہ فوج داری بد نامی میں مجرم کو دو سال تک قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں بد نامی کے مقدمات ذرائع ابلاغ کے خلاف عام ہیں خصوصاً جب کوئی مواد کسی شخص یا ادارے کے ساتھ ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے راز داری بھارت میں راز داری کے تحفظ کا حق بھارتی آئ ین کے آرٹیکل ٹونٹی ون کے تحت ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے دو ہزار سترہ کے سپریم کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے میں راز داری کے حق کو آئینی حق قرار دیا گیا میڈیا کو خبر رسانی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ ہو اطلاع کا حق اطلاع کا حق آر ٹی آئی ایک ایسا قانون ہے جو شہریوں کو عوامی اداروں سے معلومات حاصل کرنے کا حق دیتا ہے اس قانون کا مقصد حکومتی سرگرمیوں میں شفافیت لانا ہے اور عوام کو معلومات تک رسائی فراہم کرنا ہے میڈیا اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے مختلف سرکاری معلومات حاصل کرتا ہے اور عوام تک پہنچاتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ دو ہزار کو بھارت میں انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس ایکٹ کے تحت آن لائن مواد کے نگرانی ڈیجیٹل جرائم اور سائبر جرائم کے خلاف کارروائی کے اصول وضع کیے گئے ہیں سوشل میڈیا اور آن لائن خبروں کے بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر یہ قانون ذرائع ابلاغ کے لیے بھی اہم ہے پریس کاؤنسل آف انڈیا ایکٹ پریس کاؤنسل آف انڈیا ایکٹ انیس سو اٹھہتر کے تحت پریس کاؤنسل آف انڈیا کا قیام عمل میں آیا جو پریس کی آزادی کے حفاظت کے لیے ایک خود مختار ادارہ ہے اس کا مقصد صحافتی اصولوں کے نگرانی کرنا اور صحافت کے پیش پیشے میں معیار قائم رکھنا ہے قابل جرائم یہ قانون عدالتوں کے خلاف کسی بھی طرح کی بے حرمتی کو روکتا ہے میڈیا کو عدالت کی کارروائیوں کو رپوٹ کرنے میں احتیاط برتنی ہوتی ہے تاکہ وہ عدالت کے توہین کا مرتکب نہ ہو ان قوانین اور ضوابط کا مقصد ایک توازن قائم کرنا ہے جس میں ذرائع ابلاغ کو ان کے فرائض اور عوامی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے جب کہ عوام کو ان کے حقوق کی حفاظت بھی فراہم کی جاتی ہے